हीअं त मां किते बि घुमी सघंदो आहियां पर चढ़ाई वारी जॻहि ते मूंखे ॾाढो साहु खणण में तकलीफ़ थींदी आहे ऐं ॻोडनि में सूरु थीदो आहे हिन करे मां मथे ते चढ़ाई ते वेंदो ई न आहियां त फोटो न कढंदो आहियां ऐं हिन करे पोस्ट बि न करे सघंदो आहियां